ہمارے ریاست بہار میں اردو زبان بہت اچھی زبان مانی جاتی ہے اور بہت سے اسکولوں میں اردو زبان کی تعلیم ہوتی ہے اردو زبان کو ٹوشن وغیرہ میں اور لینگویز میں بہت سے استعمال کیے جاتے ہیں اردو زبان کی کافی بول چال میں بھی اس کی اہم رول ادا ہوتا ہے اردو زبان کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہم سب بھی کوشش کرتے رہتے ہیں اردو زبان بہت اچھی زبان ہے میٹھی زبان ہے اس زبان کو تہذیب کا زبان بولا جاتا ہے جو کسی سے اگر ہم ملتے ہیں تو اردو زبان میں ہی اس کی محبت کے ذریعے بلاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اردو اسکولوں میں ہر اسکولوں میں اردو کی ہی تعلیم دی جاتی ہے اور اردو کو کمپلسری طور پر عام طور پر بھی مارا جاتا ہے ہمارے ریاست بہار کے بھرپور اور اردو کا خیال کیا جاتا ہے جیسے ہم سب اردو کے بارے میں بہت اچھی طرح سے سمجھتے اور سیکھتے ہیں اردو ایک محبت اور بھائی چارے کی مثال کو پیش کرتا ہے اردو ہم سب کے لیے ایک محبت اور شیرین جیسے زبانوں کو کہا جاتا ہے اس کے لیے